बोलिए आम का पेड़ होता है आम का पौधा लगाना जाता है तो खाद भाग पान के पानी देकर पानी देकर तब घास रोपा जाता है पहले पानी रोपने के बाद पानी पताना जाता है केला है वह केला के भी गड्ढा खोदकर रोपा जाता है पानी पताना जाता है ता देखभाल करता है रह गया लूची का पेड़ तो लूची का पौधा लगाया जाता है उसी तरह जैसे गड्ढा खोना जाता है पौधा लगाना जाता है पानी पटाना जाता है और केलों को भी वैसे ही रोपा जाता है गड्ढा खोदकर पानी पटाना जाता है अथि अमरूद का पेड़ भी वैसी गड्ढा खोदकर माटी देकर पानी रखकर पताना पड़ता है तब रोपाना पड़ता है रोप के और फ़िर लरके फ़िर छिलका ओ दे देता है छिलका देने के बाद अपना बनिया से पौधा लगाकर के

कटहल का पेड़ रोपा जाता है उसी खद्दा खोदकर पौधा जो हरा रहेगा जो सूखे न खड्ढा खोदकर पानी देकर तब पेड़ दरा जाता है तब रोपा जाता है जो रहेगा सब सम फ़िर धरे रहेगा जोरी वह अपना फले फूले अपना समय से फल फूल जाए

तो फरता है तो फ़िर फ़िर के लोग ले जाता है पब्लिक सब लेकर के खाता है पनिया से इनके आशीष का फल मीठा लगता है पेर पौधा क्या चीज़ का सही है क्या चीज़ का नहीं है ओ देखा जाता है लूची का पेड़ भी रोपा जाता है गर्मी में वह कितना लोग कितना है दो दो सौ तीन सौ चार सौ ए फल कैसा है फल तो बड़ा बेस्ट है यह फल खाने में अच्छा लगता है ऊ पौधा लगाए हैं आमों भी कटहल कटहल के भी लगाया जाता है तो कटहलो सावन में पकता है पकने के बाद खाने पीने में खाने में अच्छा लगता है देखने में भी अच्छा लगता है